हमरा खाना बनाबे न अबैत रहलक लेकिन हमर जब हम मैट्रिक पास कइली तऽ मम्मी बोललक कि हमरा खाना कुछ न कुछ बनाबेके चाही तऽ हम खाना बनाबे गेली तऽ हमरा रोटी बनाबेके लूर न रहलक आओर रोटी बनाबेके सिखे गेली तऽ कभी रोटी टेढ़ा हो जाए तऽ कभी बेलने न चले तऽ रोटी कभी जर जाए तऽ ऐसे ही करते करते तब हमरा रोटी बनाबे अयलै फेर चावल हमरा तऽ कभी मार मार उसीमे चावल गिला हो जाए तऽ चावल कभी कच्चे रहि जाए जेहि कारण हम धीरे धीरे चावल भी बनाबेके सिख लेली आज जाके हम हर खाना बना लै छी जे लगभगमे सारा खानाके माध्यमसँ हमरा हर चीज अनुभव हो गेलक आओर ओ कभी दालमे नमक जादे पड़ि जाए ओकरा बाद हमर सबकेँ कभी सब्जीमे नमक कम आ जाए इसी कारण अभी मम्मी डाट लगाए देबे तऽ कभी पापा बोल देवे तऽ धीरे धीरे अपने आपमे अनुभव करते करते हम आज सब चीज सिख गेली जिसके कारण हम अच्छा तरहसे खाना बना लै छी